हमारे गाँव में पहले पाँच साल पहले एकबार सूखा पड़ा था जिसके कारण कुएँ तालाब टूवेल यहाँ तक कि पानी के जो जितने भी स्त्रोत है उन सभी में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका था पीने के पानी के लिए गंभीर संकट उत्पन्न होने लगा था पूरे गाँव की जनसंख्या जिस प्रकार सभी लोग पानी के ऊपर आश्रित रहते हैं अपना जीवन उसी से चलता है ठीक उसी प्रकार गाँव में भी लोगों को पीने के पानी के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही थी गाँव के लोग आस पास से जो खेतों में कुएँ थे या कहीं टूवेल वहाँ से पीने के लिए पानी अपने घरों के लिए लाया करते थे सूखा पड़ने के कारण खेती में भी भारी नुकसान होने लगा था जैसा कि सूखा पड़ने के कारण किसानों की विभिन्न फसलें गेहूँ चने इत्यादि नहीं हो पाते हैं यहाँ तक कि हरी सब्जियों की भी लाले पड़ने लगे थे परिवार जिस प्रकार से पानी के ऊपर ही डिपेंड रहता है पानी की कमी के कारण सभी लोगों का जीवन स्तर जैसे न्यूनतम की ओर जा रहा था ऐसे में गाँव का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी नीच नीचे की ओर जा रहा था लोगों को पीने के पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग शहरों की ओर पलायन करने लगे थे इसको रोकने के लिए पानी के विभिन्न साधन जुटाने के लिए सरकार द्वारा भी पानी को बचाने के विभिन्न अभियान छेड़ छिड़ गए थे उन अभियानों में भी लोगों ने काफी हिस्सा लिया किंतु फिर भी पानी की कमी को दूर नहीं किया जा सका ऐसे में लोगों द्वारा कुएँ खोदकर देखा गया लेकिन पानी का स्तर नीचे होने के कारण फिर भी पानी की समस्या बनी हुई थी फिर अगले साल बारिश के कारण पानी का जो सूखा पड़ रहा था उससे निजात पाया गया और उससे लोगों का जीवन स्तर फिर से सुधरा पीने के पानी की व्यवस्था धीरे धीरे धीरे धीरे सही होने लगी